मैंने तैराकी सीखने में किसी की मदद नहीं की और मैं डूबने जैसे किसी कठिन परिस्थिति का अनुभव ज़्यादा नहीं किया पर हाँ मैं एक बार स्विमिंग पूल में तैर रहा था तो मज़ाक़ मज़ाक़ में मेरे दोस्तों ने मुझे खीच कर नीचे धक्का दे दिया तो एक दम से मैं अपना बैलेंस बना नहीं पाया और जो तैरने की जो एक पोजीशन है वो मुझे मिल नहीं पाई तो मुझे अनुभव हुआ कि मैं नीचे डूबने वाला हूँ और ऐसी कठिन परिस्थिति के अंदर मैंने अपने माइंड को को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा और हिम्मत कर के तैर के मैं ऊपर की तरफ़ आया